اتر پردیش میں كھیلتے وقت نہ گراؤںڈ اچھی نہیں مل پاتی ہے اور اگر بیٹ وغیرہ صحیح ہے تو ہمیں جگہ صحیح نہیں مل پاتی ہے وہی گراؤںڈ اور اس كے بعد اچھے دوست وغیرہ نہیں ملتے كھیلنے كے لیے ایک آدھ ہوتے ہیں تو وہ بھی تھوڑا بہت ادھر ادھر چلے جاتے ہیں تو وہ كھیل نہیں پاتے ہم اور گراؤنڈ اچھی مل گئی تو دوست لوگ سب بھاگ آتے ہیں تو پھر اكیلا اكیلا كھیلنے میں مزہ نہیں آتا بیٹ بال پتہ ہی ہے اكیلے تو كھیلا جاتا ہی نہیں اور فٹ بال وغیرہ جیسے ہو گئے تو وہ اكیلا جم كر وہ اكیلا كھیل نہیں سكتے جب دو بندے تو مزہ آتا ہے كھیلنے میں اكیلا اکیلا تو مزہ نہیں آتا وہ تو ہنس کھیل کے ساتھ كھیلتے كھیلتے مزہ آ جاتا ہے اس میں